देखू अगर अहाँ हमरासँ पुछबै जे हम जे टी शर्ट मङ्गेलौ उ केहन रहै तऽ हम तऽ इहे कहब जे हम जे टी शर्ट मङ्गेलौं उ हम एक साल भए गेल पिहनैत लेकिन अखनि तक रङ्ग नहि उड़ल यऽ ओकर आओर जब नया नया मङ्गेलौ रहै तऽ ओकरामे कतौ छेद तेद नहि रहै पूर्णतया बढ़िआँ टी शर्ट रहै